हाँ मेरे भाई बहन हैं मुझ से बड़े दो भाई हैं और मैं उन के मामलों में मैं उन से कुछ मामलों में उन की तरह हूँ और कुछ मामलों में उन से अलग हूँ जैसे मेरे भाइयों को लड़ाई की पिक्चरें देखना सीरियल्स देखना क्रिकेट मैच देखना खेलना यह सब पसंद है और मुझे पिक्चर देखना पसंद है और मेरे भाइयों को गाने सुनना ये भी पसंद है मुझे भी उनकी तरह ये देख गाने सुनना पसंद है पिक्चर देखना पसंद है मेरे भाइयों को क्रिकेट देखना पसंद है मुझे भी क्रिकेट देखना पसंद है मुझे काफ़ी हद तक क्रिकेट के अंदर भी रुचि है और मेरे बस मैं कुछ मामलों में उन से अलग हूँ जैसे वह लोग लड़ाई की पिक्चरें देखते हैं मुझे लड़ाई में कोई शौक़ नहीं है मैं लड़ाई की पिक्चर नहीं देखती हूँ और मेरे भाइयों को जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें शौक़ है पर मुझे शौक़ नहीं है जैसे मुझे डांस करने का शौक़ है पर मेरे भाइयों को डा नृत्य करने का कोई शौक़ नहीं हैं वे सभी लोग

और उनको जिस तरह से कंप्यूटर चलाने का या उस में कुछ काम करने का शौक़ है पर मुझे इस तरह से कोई मुझे कंप्यूटर का इतना शौक़ नहीं रहा है तो मैं अपने भाई बहनों से कुछ मामलों में उन के जैसी हूँ और कुछ मामलों में उन से अलग हूँ